हैल्लो हांजी ड्रैवर होर बोल्ला दे हांजी माराज कुत्थै पुज्जे तुस खड़गैली पुज्जी गे रियासी किन्ने बजे पुज्जना ओ माराज तुस गड्डी नि चलांदे है ढंगै दी पिछले बारी बी थोआड़ी गड्डी उप्पर आया हा तुस आस्ता आस्ता चलदे ओ दो घैंटे दा रास्ता दो दो दो घैंटे दा रास्ता सारा तुसैं ढाई घैंटे लाउड़े पिछली बारी बी हां ते मैं नेईं मैं समान समान भेजना थोह्ड़ा देआ हां ते एह् लैंदे जाह्गे फक्कू दी बोरियां न चार फक्कू दी बोरियां न चार ते ते कराया करुया केह् ऐ ओह्दा सनाओ उऐ महा कराया सनाओ कराया किन्ना हांजी रियासी रियासी दा कटरे लेनी कटरे लेनियां न सत्तर रपे ऐ नी अच्छा ठीक ऐ पुज्जना किन्ने बजे तुसें इत्थै घैंटा बाद पुज्जी जाना ठीक ऐ ते कटरै ओह् मुन्नू शाह् नि ऐ मुन्नू शाह् मुन्नू शाह् दी हट्टी निं ऐ कटरै नोह्ड़ी हट्टियै बाह्र तोआरनी उत्थै बंदा आई जाह्ग बंदै तुआरी ओड़नी आपूं मुन्नू शाह् नै औना मुन्नू शाह् नै तोआरी ओड़नी नी ऐ उत्थै हां ते कराया करुया तुसैं नोह्ड़े कोला गै लेई लेना ना ना कराया देई ओड़ना उ'नै कोई चक्कर नि टैम गै बड़ा लांदे टैम गै बड़ा लांदे तुस आस्ता आस्ता चलदे रौंह्दे रस्तै रुकी जंदे इन्ना थोह्ड़ी दिक्खोआं सोआरी बी लेट होआ दी होंदी कुतै दिक्खोआं ते तेज नि चलाओ भआं पर फ्ही थोह्ड़ा दिक्खोआं इयां टैमे दा पुज्जना चाहिदा निं चलो ठीक ऐ तुस हां ठीक ऐ ठीक ऐ तुसैं हुन तुसैं चेत्ता रक्खेओ तुस तोआरी ओड़ेओ वा खरी हां कराया उ'नै देई ओड़ना कोई चक्कर निं